सोशल मीडिया ते ऑनलाइन डांस ट्यूटोरिअल्स सां इन्ही टेक्नोलॉजी सां ॾाढो सभिनि खे बढ़ावो मिलियो आहे जेके ॿार पंहिंजो प्रोफ़ेशन ठाहिणु चाहीनि था भरतनाट्यम में जंहिं में बि ठाहिणु चाहीनि था नृत्य सां संबंधित उन्हनि खे इलाही मौक़ा मिलनि था इन्ही टेक्नोलॉजी सां और इहा इंडस्ट्री वधे थी इन्ही टेक्नोलॉजी सां इंडस्ट्री वधे थी छो कि नया नया ॿार ज़रूरी नाहे कि कोई डॉक्टर ठही थो वञे कोई इंजीनियर ठहे थो बेरिस्टर ठहे थो जज ठहे थो ज़रूरी नाहे हाणे इन्ही टेक्नोलॉजी सां प्रभावित थी करे छो कि उन्हनि खे मौक़ा था मिलनि पिया और उहो पंहिंजो प्रोफ़ेशन ठाहीनि था त उहो पंहिंजे मन जी इच्छा बि पूरी करनि था और पंहिंजी उन्ही सां अर्निंग बि करे था वठनि पिया त उन्हनि खे पंहिंजा पंहिंजा अवसर मिलनि था इन्ही टेक्नोलॉजी सां त इहो ॾाढो असांखे मददगार साबित थिए थो पयो इहो टेक्नोलॉजी जी वजह सां इहा इंडस्ट्री ईअं ई वधंदी थी वञे पई इन्ही वजह सां ही छो कि असांखे मौक़ा मिलनि था पिया असांखे सुविधाऊं मिलनि थी पयूं और ॿारनि खे जेको आहे इच्छाऊं पूरी थियनि थियूं ॿारनि जूं मन जी कि भई मूंखे ही ठहणो आहे और इन्ही डांस में इलाही अलॻि अलॻि आहिनि कोई भरतनाट्यम आहे कोई कंहिं में थो वध वधे कोई कंहिं में थो वधे पयो त इहो ॾाढो फ़ाइदे वारी शइ आहे जेको उन्ही उनमें वञणु चाहे थो